हैलो हाँ जी बाला जी मोबाइल फ़ोन से बोले रहे हो हाँ तो क्या है कि मेको मेरे को एम आई पे मोबाइल लेना था

यहाँ पे किस्तों पर कौन कौन से फ़ोन देते हैं ये जैसे कि ओप्पो है वीवो है अच्छा और ये जैसे बेसिक कंपनी इनफिनिक्स वगैरह ये भी फ़ोन मिलते हैं आपके पास अच्छा तो ये इनफिनिक्स हॉट टेन प्ले ये अपना कितने में पड़ रहा है

बताइए दे अच्छा इसमें क्या क्या फीचर हैं सर अच्छा और इसकी बैटरी कितनी एम एच की आती है सर अच्छा तो फिर ई माई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएँगे फिर मेरे को अच्छा और कुछ पैसा आपको पहले देना पड़ेगा क्या फ़ोन लेने के लिए आप पूरा टोटल पूरे पेमेंट का ई एम आई हो जाता है अच्छा कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा अच्छा पाँच हजार रुपए की ई एम आई होगी फिर अच्छा तो क्या है कि इसमें आप अपना जो भी ब्याज वगैरह आता है इन्ट्रेस्ट रेट होती है वो कितनी लगती है फिर इन्ट्रेस्ट रेट कितनी होती है ब्याज कितना परसेंट होता है अच्छा अच्छा तो इसमें क्या है कि कितने साल तक का आप लोन करते हैं नहीं जैसे मैं कराना चाहता हूँ जैसे साल का दो साल का तो कितने दिन का होगा कैसा का होगा हाँ तो मेरे को ई एम आई कम पड़वानी है ना वो महीने का वो आता है ई एम आई तो मुझे वो कम ही चाहिए चलो ठीक है तो मैं फिर आपसे कब आके मिल सकता हूँ टाइमिंग बताईए अपनी सॉप की चलो ठीक है तो मैं फिर आपसे कल आके मिलूँ फिर ओके ठीक